हलो जी बोलिए

जी शाही पनीर मटर पनीर चावल रोटी बरेड पकौड़ा समोसा लिट्टी सांबर इडली डोसा

वह मटर पनीर और पनीर पकौड़ा ल जी कितना प्लेट लेना है तीन प्लेट लेना है

मटर पनीर का लीजिएगा डेढ़ सौ रुपये शाही पनीर दो सौ बरेड पकौड़ा बीस रुपये पड़ेगा चटनी के साथ रोटी रोटी चावल मिक्स लीजिएगा तो साठ रुपये पर लेट पड़ेगा फुल प्लेट का और अगर चावल सिर्फ़ लीजिएगा तो चालीस रुपये प्लेट पड़ेगा अब उसमें क्या करे उस ख़र्चा भी लगता है इतना तभी तो इतना रेट है वह तो तीन परेट लीजिएगा तो कुछ कम कर देंगे तो बोलें सामने यह रेस्टोरेंटे पर आना है क्या हाँ तो मेरा जो होटल पड़ता है सो सेकेंड गली में आ जाइएगा थर्ड फ्लोर पर होगा भेज या नॉन भेज भी मिलेगा यहाँ

तो यहाँ आ कर यहाँ का चार्ट लिस्ट देख लीजिएगा जो सब सामान मिलेगा वहाँ आ कर देख लीजिएगा सब का अलग अलग सब का अलग अलग प्राइज है आ कर मिल लीजिएगा काउंटर पर वह तो तीन प्लेट ही ना चाहिए आज या कब चाहिए शाम में यहाँ आ कर ले जाइए या होम डेलेवरी करवा दें तो यहाँ आइएगा ठीक है आइए आइए बहुत बहुत धन्यवाद खा कर एक बार यहाँ खा कर देखिए कैसा लगता है तो उसके बाद फिर कहिएगा ठीक है यहाँ आइए धन्यवाद